देखियौ पौधा लगाबयके जे छै सभसँ उपयोगी पौधा एखन आओर बिजनेस पौधा जे छै आम मानल गेलैए आमके पौधा लगवाउ लिचीके पौधा लगवाउ कटहरके पौधा लगवाउ केराके पौधा लगवाउ ईसभ जे छै से फायदामन्द छियै आम जे छै से एखन आमो अपनेके आमो बहुत भेराइटीके छै जेना मालदह भेलै कलकतिया भेलै किसुनभोग भेलै ईसभ जे छै से एक एकटा आम जे छै से अपनेके बढ़िआँ आ आइ काल्हि तऽ मज्जरमे ही आम बिक जाइत छै ज्यादासँ ज्यादा आमके जे छै से पौधा लगाबी आओर एखन जे छै से खेतीसँ बढ़िआँ आमके पौधा छै आमके पौधा कटहरके पौधा केराके पौधा ईसभ जे छै से लगाउ जेना खेतीके भेलै तऽ खे अथी सज ओ की कहैत छै सब्जीके खेती जेना बाड़ी भेलै अपन बाड़ीमे अपने सब्जीमे सजमनिके लत्ती सजमनिके गाछ रोपि दियौ झिङ्गुनीके गाछ रोपि दियौ घेराके गाछ रोपि दियौ ओहिमे थोड़ेक बैगन लगा दियौ कोबी लगा दियौ भिण्डी लगा दियौ ईसभ जे छै से खेती अपने करबै तऽ बहुत बढ़िआँ रहैत छै किसानके सभसँ ज्यादा जे छै से आइ गृहस्थी चलाबयमे छै से सब्जी आओर तेल ई दुनू आइटमपर जे छै से ज्यादासँ ज्यादा लोकके खर्च छै तऽ सब्जी अगर अपने बाड़ीमे लगबैत छियै तऽ अपने जे छै से एखन जेना सीजन छलैए सजमनिके छलैए घेराके छलैए झिङ्गुनीके छलैए बहुत कुम्हरके छै कदीमाके छै ईसभ अपने जे छै से बाड़ीमे अगर लगा देलियै तऽ ईसभ बहुत नीक छै अपन घरक जे छै से सब्जी निकलि गेल आमके जेना छै अहाँके जे खेत जे छै से हमर पड़ल अइ ओहिमे खेती नहि भऽ रहल छै जाहिमे अपनेके आमके पौधा लगा दियौ आमके पौधा लगाबयके पहिले ओहिके गड्ढा खुनि कऽ गड्ढा खुनि कऽ नीक माटि जे छै नीक माटि ओहिके जड़िमे धऽ दियौ तकराबाद अपने ओहिके पौधा लगाउ पौधाके घेर दियौ बीच बीचमे जे छै से छओ महिनामे ओहिमे पानि दियौ जे पौधा बढ़िआँसँ बढ़िआँ जे छै से लागि जायत आ अपनेके पाँच सालक अर्थात पाँचसँ छओ साल सही टाइमपर ओकरा देखभाल करबै तऽ ओ फड़य लगैत छै एगो आमके गाछ अगर अपनेके तैयार भऽ गेल तऽ निम्मनसँ निम्मन दू हजार चारि हजारके एगो गाछमे जे छै से अपनेके आम फड़त रहलै कटहरके कटहरके पेड़ भी जे छै से बहुत नीक छै आइके तारीखमे बरहमसिया कटहर सेहो आबि गेलैए जेकि पचास पचास रुपैए साठि साठि रुपये किलो बिकाइत छै कटहर केरा भऽ गेलै केरा भी जे छै से केरा तऽ अपने रोपबै छओ महिनामे जे छै से अपनेके ओहिसँ उपज जे छै से आबय लागत एक एक गो घोराइके तारीखमे पचास रुपैए दर्जन केरा बिकाइत छै केरा एहन जे छै से खेती कोनो नहि छै केरा सभसँ पहिल जे छै से जे बहुत जल्दी सभसँ जे छै से केराके खेती जे छै से बढ़िआँ छै केरा भेलै लीची भेलै अपने लीची लगैयौ मुजफ्फरपुरमे तऽ सभसँ मुख्य जे छै से लीचीके छै जे देश विदेशमे लीचीके नामसँ जे छै से मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध छै लीचीके पौधा भी जे छै से बढ़िआँ से बढ़िआँ अपने लगाउ बगीचा आओर ओकरा जे से छै करू ओहो लीची भी जे छै से अहाँके दू सालसँ तीन साल अगर ओकरा बढ़िआँसँ बढ़िआँ ओकरा सेवा पानी करैत छियै आओर ओकरा नीक माटिसँ ओकरा दियौ ओकर जे अबैत छै खाद अबैत छै खाद दियौ तऽ लीचीके पौधा भी जे छै से बहुत बढ़िआँ छै लीची जे छै से बिकैत छै सैकड़ाके हिसाबसँ एहिठिना बिकैत छै देश विदेश जाइत छै आओर कटहर भी जे छै से सभ दिन जे छै से लोक सब्जीमे के उपयोगमे जे छै से अबैत छै सब्जीमे जे छै से बिकैत छै